आमच्या गांवची पंचायत आसा ती लोक समज कसलेय इश्यूस तांचे कसले प्रश्न घेवन वचत जाल्यार तेंच्या फुड्यान मांडत ते प्रश्न जाल्यार ते सांगतात आमी चार पांच दिसांनी तुमचो प्रोब्लॅम सोल्व करुया पण तो प्रोब्लॅम केन्नाच सोल्व जाल्लो आसना आनी जेन्ना कसलेय स्किमी जावं किदेंय येता पंचायतीन तेन्ना त्यो स्किमी गेल्या उपरांत आमकां ते आमच्या कडेन लोकां कडेन पावता आनी तशे कसल्याच बाबतीन आमची पंचायत फुडें ना आनी कसल्याच बाबतीन ते आमकां मदत करिना